जी आप दीया मैम बोल रहे हैं अच्छा जी मेरी एक सहेली ने बताया था आपका नंबर दिया था तो मैंने आपको कॉल किया है बात यह है कि मुझे किराए से एक घर चाहिए तो अवेलेबल है अभी बरगी के पास देख लीजिए अगर हो तो वन बी एच के देख लीजिए

मेरा बजट पाँच हज़ार से छः ज़ार के बीच में देख लेना

कार पार्किंग भी चाहिए और अटैच्ड वॉशरूम भी होना चाहिए

जी हाँ मैं अभी एक हफ़्ते पहले आई थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पर तो इसलिए मुझे अब वहीं चाहिए किराए से ठीक है और मेरी फैमली में नौ लोग हैं जी हाँ मैं हाँ वन बी एच के का देखूँगी और टू का भी देख लूँगी ठीक है तो आप सन्डे की टाइमिंग बता दीजिए कितने बजे आना है और मुझे पूछना था कि अंदर फर्नीचर होगा कि नहीं ओके ओके ठीक है ठीक है मैं सन्डे को विज़िट करने आ जाऊँगी और मुझे पूछना था कि और उधर जो भी मैं किराए से घर लूँगी आस पास और भी घर हैं कि मतलब वह थोड़ा खाली एरिया है ठीक है तो फ़ाइनली मैं सन्डे को आऊँगी विज़िट करने ठीक है ठीक है धन्यवाद